हैलो हैलो हां जी हां जी हां जी होई जाह्ग मेरा मेरा टैम होंदा बैठने दा सवेरे अट्ठ तू सड्डे नौ होर शामीं साड्डे चार तू साड्डे नौ ते तुस आई जाओ कल एह्दा खर्चा आई जाना कोई साड्डे तिन ज्हार रपेआ तिन चार दिन लग्गने एह्दा ट्रीटमेंट तिन चार चलना लगातार हां ते हां जी हां जी दंदें दी बिलकुल तुंदे लेई गारंटी ऐ ते में ठीक करियै देने ठीक ऐ हां आई जाएओ ते मेरी औदे गै पर्ची बनाना पौंदी पैह्लें नंबर लाओना पौंदा ठीक ऐ हां जी फीस ओह्दी पर्ची दी पंजाह् रपेऽ पंजाह् रपेऽ ते ठीक ऐ ओके जी